सबसँ पहिने तऽ हम गायनमे ओतऽसँ इस्तेमाल ओ शब्दके इस्तेमाल केनाइ चालू करै छी जाहिसँ कि लोगके ओ जादासँ जादा छुबै हुनकर दिलमे जाइ ओकर बाद हमर गायनमे अगर गतिशीलताके बात करियौ तऽ हम दर्द इमोशन प्यार एकरा सभके समाहित करै छी जाहिसँ कि लोगके एकरा प्रति आओर जादा आकर्षण बढ़ै छै आओर अगर कतौ भी हमर लय टुटैये तऽ हम ओ चीजके हम रिपीट ओहि चीजके हम फेरसँ रिपीट करै छी आ ओकरा हम फेरसँ निरन्तर बाजै छी ओकर बाद ओहिमे हम शायरी लगाबै छियै नीक नीक टाइपसँ आ तकर बाद अपन जे महान जे एतुका लोक सभ भेलखिन हँ हुनकर सभके नाम जेना विद्यापतीजी भेलखिन हँ ओ सभ जे केलखिन ओकर सभके उपमा सभके जोड़ि जोड़िकऽ ओकरासँ बहुत नीक करै छी जाहिसँ कि हमर सभके जे दर मतलब जे दर्शक होइया कखनो कखनो या खुद हम जे होइ छियै से मग्नमुग्ध भए जाइ छियै आओर एकटा जिबैके कला मिलै यऽ किएकि अऽ हजार कहै छै कि हजार शब्दके सब गानाके शब्द हजार शब्द पर बेसी भाड़ी पड़ै छै किएकि गाना एकटा एहन चीज छियै कि जे सभक समझमे आबै छै चाहै ओ अनपढ़ होइ गवार होइ पढ़ल लिखल होइ सभके छुबै छै किएकि इंसान छियै तऽ सभक दर्द एक जैसा छै सभक व्यवहार एक जैसा छै सभमे प्यार छै तऽ ई सभचीजसँ गायनमे हमरा नीको लागैयऽ आओर एना हम अपना आपके शुरूआतसँ लएकऽ अन्त तक गाना गाबै छी